समय के साथ राजस्थान में बहुत परिवर्तन आया है पहले जैसे लोग जो भी लोग थे वो सब एक दूसरे के घर पर आकर एक दूसरे के जो भी त्योहार सुख दुःख का मनाते थे साथ में ऐंड अब ऐसा नहीं है बहुत सारी चीज़ें इधर चेंज हो गई हैं और राजस्थान में पहले जैसे दीपावली मनाते थे दिवाली दूसरे दिन रामा सामा में मिलते थे सब एक दूसरे से है ना आजकल तो बस फोन पर ही भेज देते हैं हैपी रामा सामा का अनष्टिकरण सब पहले से बहुत चेंज हुआ है आजकल आज के जमानें और पहले के जमानें में बड़ा अंतर था